ہمارے چھیتر میں الگ الگ راجیوں کے لوگ رہتے ہیں جو الگ الگ راجیوں سے آتے ہیں وہ اپنا الگ الگ تہوار مناتے ہیں جو ان کے راجیہ میں منایا جاتا ہے یہ تہوار موسمی تہوار پر منائے جاتے ہیں کچھ تہوار جو موسمی تہوار میں منائے جاتے ہیں جیسے کہ لوہڑی یہ پنجابی لوگ مناتے ہیں یہ پنجاب میں منتا ہے اور یہ تہوار کیرلا میں منایا جاتا ہے جو کہ کیرل لوگ مناتے ہیں پونگال یہ تہوار تمل ناڈو میں منتا ہے اور یہ تمل ناڈو کے لوگ مناتے ہیں مانڈو مہوتسو یہ لوگ یہ مہا اتسو مدھیہ پردیش میں ہوتا ہے جو مدھیہ پردیش کے لوگ دھوم دھام سے مناتے ہیں بیہو پرو یہ اڑیشہ میں منایا جاتا ہے اڑیشہ کے لوگ اسے بہت ہی دھوم دھام اور اچھے سے مناتے ہیں یہ سب تہوار الگ الگ راجیوں کے ہیں جو کہ ہمارے اتر پردیش میں آ کر رہتے ہیں یہ لوگ اپنا تہوار مناتے ہیں اور یہ تہوار بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں گانا بجاتے ہیں الگ الگ پوجا کرتے ہیں